मां तव्हांखे मुंहिंजी ज़िंदगी जो सभिनीनि खां सुठो एक्स्पीरियंस तव्हांखे शेअर थो कियांव मां पहरियों दफो वरितो हुयो कैमरा कैनन जो उहो हुयो पंजाह हजार जो कैनन जो थ्री फिफ्टी कैमरा हुनमें जाम सारा फीचर्स हुया जीअं तव्हां स्लो मोशन में तव्हां वीडियो कढी था सघो नेचुरल फोटोग्राफी था करे सघो उनमें जाम सारा फीचर हुया एक्स्प्लोर करण जा जीअं मूंखे जाम शौंक़ु आहे फोटो खीचण जो अलॻि अलॻि शयुनि जो फोटो खीचण सुबुह जो सन राइज़ जो फोटो खीचण शाम जो फोटो खीचण मूंखे जाम शौंक़ु हुयो फोटोग्राफी जो मुंहिंजो जाम इंटरेस्ट हूंदो हो उनमें त मां अलॻि अलॻि जॻह ते ई रोज किथे सुबुह जो वञा किथे शाम जो वञा फोटोग्राफी करण अलॻि अलॻि जॻह ते नंदीअ जे किनारे थियो सुबुह जो पहाड़ ते थियो इहे सभु अलॻि अलॻि जॻह ते वञा मां फोटोग्राफी करण ऐं मूंखे जाम वणदो आहे फोटोग्राफी करण जीअं मां सभिनीनि जी फोटो खीचंदो आहियां जीअं कोई कोई मोमेंट थी वियो सुठो काथे फैमिली फंक्शन थी वियो इहे सभु मूंखे जाम इंटरेस्ट हूंदो आहे उन सभिनीनि में कमु में ऐं मुंहिंजो पैशन आहे इहो फोटो खींचण